میرے خیال میں رقص کے بارے میں میں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف وقت ضائع کرنے کا تفریح کا ذریعہ ہے یا صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے حالانکہ اصل میں رقص ایک فن ہے ایک ایکسپریشن ہے اپنی جذبات اور ثقافت کو دکھانے کا طریقہ کئی لوگ رقص کو کھیل یا فورس کی طرح بھی لیتے ہیں کیونکہ اس میں جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے کچھ لوگ شرم یا سوسائٹی کے ڈر کی وجہ سے رقص نہیں کرتے لیکن اگر ہم اسے ایک مصیبت چیز کے طور پر دیکھیں تو یہ ہمیں خوشی اعتماد اور تخلیقی سوچ دیتا ہے